ہیلو سر یہ آپ اولا والے بات کر رہے ہیں کیا مجھے ایک گاڑی چاہیے تھا سفر کے لیے مجھے یہاں سے بنجارہ ہلز جانے کا ہے تو چار افراد کے لیے کیا ہوں گا اس کا قیمت اور بتا سکتے ہیں آپ اور کتنے لوگوں کو آپ بٹھا سکتے ہیں کم سے کم آپ کی گاڑی میں ہاں اور اس کا پرائس کیا رہیں گا سر آپ کی گاڑی کا اگر میں آپ کو یہاں سے میں اگر انووا بک کرایا تو اس کے لیے کیا قیمت رہیں گی اور انووا میں کم سے کم چھ لوگ تو آئیں گے نا چھ لوگ کے کیا رہیں گا بجٹ آپ ذرا بتا سکیں گے مجھے قیمت چھ لوگوں کا کم سے کم ساڑھے چار سو روپیہ رہیں گا شاید یا اگر چار افراد کا رہا تو ڈھائی سو روپیہ رہتا سروس کیسی رہیں گی یہ آپ کی سروس کیسی رہیں گی اور اے سی رہیں گا یا نان اے سی رہیں گا اور سفر کے درمیان میں دو چار یا پانچ جنوں میرے پاس چار افراد ہیں اور ایک دو چھوٹے سے بچے ہیں اگر آپ بچوں کو اس میں الاؤ کریں گے

اگر میں انووا بک کرا تو چھ افراد بیٹھنا ہے چھ افراد کے بعد اب ایکسٹرا تو نہیں بیٹھایں گے ایکسٹرا بیٹھایں گے تو آپ کے پاس چارجز ہوں گے کیا تو اسی لیے مجھے معلوم کرنا تھا کہ مجھے بڑی گاڑی بک کرائے تو پوری فیملی آ جاتی میری اسی لیے میں کنفرم کرنے کی لیے آپ کو کال کرا تھا